नमस्ते मैम आपके यहाँ सबसे फेमस अच्छा सा कौनसा डिश है बताइए अच्छा जी मुझे अच्छा लगेगा लेकिन आप इसे बनाने का मुझे तरीका भी बताएँगी

जी मैं आपके यहाँ यह सब खाना पसंद करती हूँ लेकिन आप मुझे इसको बनाने का जलेबी बनाने का तरीका बताइए

जी बताइए जी जी बताइए जी हमें छोले समोसे की रेसिपी बताइए

अच्छा जी

अच्छा

अच्छा अच्छा जी आपके उत्तर प्रदेश में सबसे पहले फेमस डिस कौनसी है अच्छा

जी यहाँ तो आपके यहाँ सबसे फेमस हैं रसगुल्ला और गुलाब जामुन

हाँ जी बरैली अच्छा और बताइए आपके यहाँ क्या क्या सब बनता है क्या क्या अच्छा लगता है सबको खाने में क्या क्या पसंद आता है सब सब लोग क्या खाना पसंद करते हैं

ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते